پانی میں تیرنے سے ہاتھ پیر جو جو بھی دقت ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اس کے بعد پانی میں ڈبکی لگانے سے اسٹیمنا بڑھتا ہے سانس کا جو ہے مان لیں کہ جتنا کاڈ اوکے رہتا ہے اتنا فائدہ کارک ہوتا ہے شریر میں تیرنے سے ہاتھ پیر کو پھیلایا جاتا ہے ٹانگ کو پھیلایا جاتا ہے سارے شریر کو ایک دم پانی میں پھیلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹانگ پیر ہاتھ سب ایک دم سنتولت میں کریا میں چلتے رہتا ہے جس کے کارن شریر میں بہت فائدہ کارک ہوتا ہے اور پانی میں ڈبکی لگانے سے مان لیں کہ سانس جو ہے رکتا ہے تو اسے بھی شریر میں فائدہ ہوتا ہے ویسے تو جم جیسے کرتے ہیں مان لیں کہ بتاتا ہے کرنے کے لیے اسی پرکار سانس کو روک کے کچھ کال رکھنا چاہیے تاکہ شریر میں فائدہ کارک ہو اور ہاتھ پیر جتنا پھیلانا چاہیے جتنا پانی میں پھینکنا چاہیے اتنا فائدہ کارک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پانی کو تیرتے ہیں تو ہاتھ پیر کو ساری جگہ کو سارے بڈی کو ایک دم پانی میں پھیلائے پھیلاتے ہیں اور جھٹکے مار کے دوڑتے ہیں تڑپتے ہیں اس کے بعد شریر میں جو بھی کشٹدائک چیز ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پانی میں تیرنا ضروری ہے